जुनाराथ' जों गोबां रोखोमनि जुनार फियो मोसौ मैसो बोरमा अमा दाव हांसो अनेक रोखोमनि जिब जुनार फियो बिसोरनि थाखाय जाहोनाय आदारफ्रानो जाहैबाय जों मोसौनो जोंनि हारिआव मोसौनो जाहोनाया ओरैनो बांसिन आर्टिफिसियेल बाहेरानि बायनाय आदारफोरखौ बांसिन होआ आरो जोंना बे गामिआव दुब्लिआव रज'नाय गांसो जाहोयो आरो दैल्जांफ्रावथ' गांसोनि आंखाल जायो नालाय गासिबो दुब्लिआनो माइ गायजोबो गासिबो दुब्लिआनो दै जाजोबो नालाय ओंखायनो मेसेङाव माइ मोननायनि नाराखौ माइहुं हुंनानै दोनो नालाय बे मायहुंनिफ्रायनो जाहोयो आरो दैलाङाव माइहुं गोराननिफ्रायनो जिगाब गोरानखौ जाहोनाय जायो संख्रि सारनानै एसे दै सारस्रोनानै जाहोयो बहाबा एसे लांदां जायगाफ्राव गांसो रज'दोंमोनब्ला बेखौहाय हानानै जाहोफैयो न'आव आरो मैसोआबो बेनो मैसोआबो गांसो जायो बिदिनो सेम बिदिनो मोसौजों मैसोजों सेम जानाय आदारा अमाया जाहैबाय अमाया गुन्दै माइ माइरं सौनाय गुन्दैजों ओंखाम संनानै होयो सोरबा बा थास'जों ओंखामजों माइरंजों संनानै गुन्दैजों लगायना होयो दानि जुगावथ' अनेक आदार मोनसैना बायबानो आदार मोनसै साब'नो भिटामिननो अनेख मोनो खिन्थु बांसिनानो जोंनि बर' हारियाव बेफोरखौ होआ न'नि गुन्दै मोन्नायखौनो होनाय जायो आरो औ ओमफ्राय बोरमा बोरमायाबो गांसो जायो गांसो गोथां जायो बिलाइ जायो दंफां बिलाइ जायो बेफोरजोंनो थांनानै थायो आरो जुनारफ्रा ओमफ्राय दावफ्राबो बिदिनो माइ माइरं इंखुर जायो बायनानै होयोबा दानि जुगाव बेमार आजार जाया आदारफोर बायनानै होनांगौ भिटामिन बेमार जानायनि सिगांनो होनांगौ अमाफोरनोबो बिदिनो भिटामिन होनांगौ भेकसिन होनांगौ औ आं बेफोरखौनो होनानै मोजां मोनो औ अमानो माइरं माइरंफोर संनानै होयोबा गुन्दैजों होयोबा अमाया मोजां देरो आरो बिदि अनेक जुनार दङ अनेक अनेक जुनार दङ बेफोरबो बांसिन जुनारानो गांसो जायो फिनाय जुनारफोरा गांसो जायो आदार जायो